लड़की एखनो जे छै बिहारमे से गहना पहिरय छै ई नहि छै जे गहना नहि पड़य छै पड़य छै सबचीज दै छै एखनो तक बिहारमे ई नहि छै जे नहि दै छै औँठी दै छै घड़ी दै छै जे भी होइ छै से दै छै बिहारमे ई नहि छै जे नहि दै छै दै छै लड़िकाके से गाड़ी गाड़ी दै छै औँठी दै छै जेनाकि लड़कीके एखनो तक गहना पड़य छै बिहारमे तऽ घड़ी दै छै औँठी दै छै कानवला दै छै साड़ी दै छै लड़कोके सबचीज